पिछले सवारी का पता लगाने के लिए मैं उसी एजेंसी को दोबारा सम्पर्क करूंगा जिस एजेंसी से मैने पहले बुकिंग करी काफी अच्छे तरीके से अपनी उसमें सवारी का आनंद लिया है मैंने जो उसमे काफी अच्छी सुविधा मिली थी उससे मैं काफी प्रभावित होने के बाद मैं उस मैं उसे दोबारा अपने बुक करने के लिए सेम एजेंसी में एजेंसी को कॉल करूँगा सेम एजेंसी को मैंने फिर से कालिंग किया और उससे बोला की मुझे मेरे पिछले मेरे मैंने जब जो भी पिछली जो भी पिछली सवारी किये मुझे वही गाड़ी चाहिए क्योंकि उसमे काफी अच्छे फीचर काफी अच्छे तरीके से साफ़ सफाई और ए सी उ सी काफी अच्छी तरीके से चल रहे थे जो कि मुझे काफी प्रभावित किये मैं चाहता हूँ कि मैं उसे दोबारा से बुक कराऊँ क्योंकि मुझे काफी लम्बा सफर तय करना है और अपनी फैमिली के साथ करना ह क्योंकि पिछले सवारी में दोनों पिछली सवारी में ड्राइवर का नेचर काफी बेहतर और बेहतरीन था जो कि मुझे काफी प्रभावित कर किया पर मैं उसे ही आप दोबारा मुझे वही सवारी दोबारा वही सवारी दोबारा करनी है क्योंकि क्योंकि उसकी उसमें साफ़ सफ़ाई कि काफ़ी उच्च तरीके से साफ सफाई और व्यवस्था थी काफी अच्छे तरीके से ए सी चल रही थी और ड्राइवर काफी अच्छा था और ड्राइविंग कंट्रोल अच्छे तरीके से ड्राइविंग कर रहा था जो कि मुझे काफी अच्छा लगा इसलिए मैं उसे पुनः दुबारा बुक करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही दूर का सफर तय करना है और किसी दूसरे नेचर के व्यक्ति या किसी दूसरी गाड़ी करने की अगर मुझे खराब मिलता है तो ये काफी बुरा एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए इसलिए मैं चाहता हूँ कि वही सवारी मुझे फिर से करने को मिले चूँकी काफी अच्छा था ड्राइवर का नेचर अगर वो ड्राइवर नहीं मिलता है तो उसी सेम सेम नेचर का ड्राइवर को मुझे मेरे पास भेजा जाए जी की काफी अच्छी तरीके से ड्राइविंग करता हो सीट बेल्ट लगाता हो और अच्छे तरीके से ड्राइविंग करता हो ड्राइविंग करता हो और गाड़ी को अच्छे तरीके से मेंटेन करता हो और साफ सफाई सीट वीट काफी अच्छे से रख पोछ वोछ के क्लीन रखा हो और ए सी वेसी अच्छे से चलाए और ट्रैफिक रूल्स और दुर्घटना होने वाली सभी सभी चीजों से अच्छे से निकले और अच्छे से गाड़ी चलाए उसे ट्रैफिक रूल नियम सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि बिना बताए हुए ट्रैफिक में हम लोग फँस सकते हैं हमें काफी कठिनाई हो सकती है जो कि मेरे लिए बहुत बुरा रहेगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि वही ड्राइवर हमें दोबारा से मिले जो कि हमें फिर से अच्छी तरीके से सवारी का एक्सपीरिएन्स दे